اگر ہم بات کریں اس وقت آن لائنس پروڈکٹ منگانے والے اپلیکیشنس کے بارے میں تو اس وقت دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے اپلیکیشنس مل جائیں گے جو آن لائن آپ کے گھر میں سامان ڈیلیوری کرتے ہیں جس سے آپ آن لائن سامان منگا کے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ایک بات جاننا ضروری ہے کہ ابھی بھی کچھ اپلیکیشن اور ایپ ایسے ہیں جو اچھا سامان پروڈکٹ کرتے ہیں اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک آن لائن پروڈکٹ منگایا اسکول بیگ اپنے اسکول کے لیے تاکہ میں اس کی کتابیں رکھ کر اپنے اسکول جا سکوں آسانی کے ساتھ اپنی پڑھائی کر سکوں اور وہ بیگ ماشاء اللہ اتنا ہی اچھا تھا اتنا ہی عمدہ تھا کیا ہی کہنا ہے اس کے بارے میں برسات میں اگر وہ بھیگ بھی جاتا تھا تو بھی بہت کام آتا تھا اس کے اندر رکھی ہوئی کتابیں کبھی نہیں بھیگتی تھیں اس کے اوپر کا بیگ صرف بھیگتا تھا وہ بیگ واٹر پروف بھی تھا میں بھلے بھیگ جاتا تھا لیکن کتابیں کبھی نہیں بھیگتی تھیں کیوں کہ کتابیں بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں اور بہت ہی اچھی اور وہ بیگ ماشاء ہی اللہ کیا کہنا اس بیگ کے بارے میں